मानसी कीअं आहीं ऐं हिकु ॻाल्हि त ॿुधाए मां मूं वटि हिकिड़ो ई मेल आयो आहे पासपोर्ट ऑफ़िस मां त उने में अर्ज़ी लॻाइण जे लाइ ॿुधाए त सही कि पासपोर्ट ठाहिराइण जे लाइ मां इन्हनि खे फ़ोन कयां पासपोर्ट ऑफ़िस खे ऐं छा प्रोसेस आहे तोखे कुझु ख़बर आहे ॿुधाईंदीअं त मां सोचा पईं कि पासपोर्ट वारनि खे फ़ोन करे थोरो वधीक जानकारी हासिल कयां त मां बि पासपोर्ट ठाहिरायां ऐं जे कर पासपोर्ट ठही थो वञे त घुमी फ़िरी अचां भला दुबई वञी अचां ऐं पोइ मां जे कर पासपोर्ट ठही वञे मुंहिंजो त पोइ तू मूंखे हिकिड़ो सुठो पैकेज ठाहिराए ॾींदीअं मां साहेड़ियुनि खे गॾु कयां साहेड़ियुनि सां गॾु दुबई थी अचां त मूंखे ॼाण त ॾे त कीअं मां अर्ज़ी लॻायां कीअं ऐं केतिरो टाइम लॻंदो आहे त इन में डॉक्यूमेंट्स कहिड़ा कहिड़ा लॻंदा मूंखे ॿुधाईंदीअं त मां डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह गॾ करे रखां ऐं प्रोसेस में विझां ऐं तूं ॿुधाए मां फ़ोन करे पुछांनि इन्हनि खां सॼी जानकारी वठां